एक लाख दो हज़ार चार सौ बारह तीन लाख पाँच हज़ार छ सौ बीस छ लाख सात हज़ार नौ सौ बारह आठ लाख सात हज़ार तीन सौ बारह पाँच लाख नौ हज़ार एक सौ बीस